पढ़ाईके बारेमे बतबयके छै हमर पढ़ाई जे छै हम मैट्रिक करलियै मैट्रिकके बाद फेर इण्टर करलियै साइन्स से इण्टर करलियै इण्टर करयके बाद ग्रेजुएशन करलियै ओकर बाद साइन्स से करलियै ओहो बॉटनी ऑनर्स लए कऽ करलियै तकर बाद कहली नहि तब बीएडके एग्जाम देलियै बीएडके इंट्रेंस देलियै क्वालीफाई तऽ भेलियै लेकिन नंबर कनि कम एलै क्वालीफाई ओकर बाद सरकारी कॉलेज नहि मिल पयलै हमरा तकर बाद स्पॉट राउण्ड निकललै पीजीके तऽ सोचलियै आदमीके साल बर्बाद नहि करबाक चाही तऽ कहलियै फेरसँ हम पीजी करलियै बॉटनी से अभी करिये रहल छी फर्स्ट सेमेस्टर भेलै क्लियर फेर सेकेन्ड सेमेस्टर क्लियर भेलै अभी रिजल्ट नहि एलै हँ पढ़ाई जे छै हमरा पीजी करनाइ हमरा बहुत शौक छै आगे के जे छै पीजी जँ हमर अच्छा से होलइ तकर बाद हम पीएचडी करबै पीएचडी करयके बाद पीएचडी करनाइ पीएचडी अच्छा छै बहुत अच्छा छै हमरा सबकेँ तऽ बीएन मण्डल इनवर्सिटीमे पढ़ाई भी लागै छै जे अच्छा से नहि भए पाबि रहल छै ओ भी हमरा बहुत जरुरी छै पढ़ाईके बारेमे जब हमरा पर सवाल उठल छै तऽ बीएन मण्डल इनवर्सिटीमे क्लास भी होना या विद्यार्थी भी थोड़ा बहुत एहिमे विद्यार्थीके भी गलती छै जे विद्यार्थी बहुत दूर दूरके रहै छथि तऽ नहि आबि सकै छै टीचर किछु छै आइ पहिने जमानाके तऽ टीचर कॉलेजमे तऽ पढ़बै इच्छा नहि रहै बस कॉलेज गेनाइ छै आब के कुछ नया नया शिक्षक एलखिन हँ जे कि बहुत ही बढ़िऑं छथि हमरा कॉलेजमे तऽ बहुत ही बढ़िऑं टीचर छै पढ़बयके बहुत अच्छा रहै छै पढ़य हमसब चारि पाँच लड़की आजकल जादा लड़की जा भी नहि पाबै छै हर काज भी करनाइ बहुत जरुरी रहै छै तऽ पीजी छी तऽ इएह करै छी पढ़बमे आदमीके पढ़ना चाही आदमी बहुत ही अच्छा छै